हम फ्रीज लेले रहतियै कथि कहै छै पान साल छओ साल हो गेल लेला कथि कहै छै बहुत बढ़िआँ हम पान छओ साल से फ्रीज चला रहलक बहुत बढ़िआँ ओहिमेके पान छओ साल से पानि भी पियैत छी जे किछु होइया सभ ठण्डा लऽ रख दय छी ठण्डा रहैया अपनो पियैत छी आ कथि कहै छै अड़ोसी पड़ोसी सभके पिबैत छी पानि जेतना अबैया जाइया सभ पियैया सभ नाम लैया किए एगो फिल्टर लेले छी गोदरेज लेले छी ओभी बढ़िआ चलैया फिल्टर भी बढ़िआँ चलैया ओ कथि कहै छै मिक्सी भी चलैया जे समान सभ लेले छी सभ बढ़िआँ लेले छी सभ बजाज कम्पनी के लेले छी सभ बढ़िआँ चलैया